बर्तन धोना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है सबसे पहले मेरे मैं जैसे बर्तन धोती हूँ तो सभी बर्तनों को एक बार में पानी से जितनी भी उसमें जो गंदगी लगी हुई थी वो सब कुछ हटा देती हूँ उसके बाद में तेलीय बर्तन को साफ करने के लिए किसी भी साबुन के ऊपर नींबू को जो है निचोड़ देती हूँ उससे जो तेलीय बर्तन बहुत अच्छे से साफ होंगे उसके बाद आप अपना जो भी स्क्रबर आप यूज़ करें उसको लीजिए साबुन के अंदर उस उसके ऊपर साबुन लगाए बर्तनों पर रगड़ीए और उसको अच्छे से पानी से धोकर उनको सूखने के लिए रख दीजिए उसके बाद वो जैसे ही हल्के से ड्राई हो जाए कपड़े या टिशू पेपर से उनका साफ कर कर आप रख दीजिए बर्तन आपके दोबारा प्रयोग में लिए जा सकते हैं